हेलो केब वाले ड्राईवर भईया मैंने जो केब बुक करी थी वो आप केंसिल कर दीजिए मेरा जाना नहीं हो पाएगा जी हाँ एक्चूली में को घर पे ही काम आ गया है इसलिए आप मेरी केब बुक जो है उसको केंसिल कर दो

और हाँ हाँ जी भईया जी और मैंने जो आपको भुगतान किया था आपको ओनलाइन जी मैंने जो पेमेंट की थी वो आप मुझे वापस कर दीजिए जी मैंने पन्द्रह सौ रुपए आपको पेमेंट करे थे हाँ ओके भईया